जोङो न'खराव जोंहा दा साहाखौ फुङाव लाल साहा लोंग्रोनाय जायो लाल साहाखौ जोङो दै फुदुंबाय फुदुंनानै दैया गोदौबा हाइजें होयो माब्लाबा आरो तेजपातबो होयो ओमफ्राय सिनि होबाय सापात होबाय बिदिनो जोङो मोजाङै गोदौ होनानै लोंनांगौ लाल साहाखौ आरो जोंहा न'खराव सानजुफुआवसो गाइखेर साहाखौ लोङो गाइखेर साहाखौबो बिदिनो जोङो दैखौ फुदुंग्रोयो आरो गाइखेरखौबो फुदुंनानै दोनखायो ओमफ्राय दैया फुदुंनानै दुङोबा बेवहाय जोङो दै गोदौबाथाय सिनिखौ होबाय आरो सापातबो होनानै गोदौ होबाय ओमफ्राय गाइखेरखौ होनानै तेजपातबो होयो होनानै बिदिनो लोङो आरो दखानफ्रावबो जों बेबायदि साहा माब्लाबा लोङोबा दखाननि साहफोरखौ जोङो जेरैबायदि न'खराव लोङो बेफोरबायदि मोजां मोनलोङा दा न'फ्राव जोङो गोसो बायदिहाय गाइखेर खरा होनानै मोजाङै सापात नांजासे सिनि नांजासे होनानै मोजाङै फुदुंनानै जोङो लोंनो हायो